तव्हां हीरो जे शो रूम मां ॻाल्हायो था मूंखे तव्हां जे सेल्स ऑफिसर सां ॻाल्हाइणो हुयो मूंखे हीरो ग्लैमर बाइक जे बारे में जानकारी खपे पई

हा ॿीं जेके तव्हां चयव उन में ॾेखारिजो ऐं उन में तव्हां चवजो उन जे बारे में फीचर्स जे बारे में ठीकु आहे हा ऐं उन जे

ठीकु आहे हाणे उन जे मूंखे कहिड़ी कहिड़ी ज़रूरतूं तव्हां प्रोवाइड कंदव जीअं की गैरंटी वॉरंटी सभु ठीकु आहे ऐं मूंखे उन जे भाॼीअ जा ॿियूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में तव्हां चई सघंदव सभु ठीकु आहे तव्हां सभु जानकारी ॾिनव उन लाइ तव्हां जो महिरबानी हाणे मां उते शो रूम ते अची सभु ॾिसी वेंदमि ऐं तव्हां खां सभु ॻाल्हाए वेंदमि ठीकु आहे जय झूलेलाल